हांव पेअर्स बॉडी वॉशाचें उलोपा सोदतां सांगचें म्हणल्या हांव पेअर्स बॉडी वॉश यूज करचे पयलीं न्हू

पूण पेअर्स रोकडो शाबण आसा तो लायक रोकडो मेल्ट जाता उदकाचे पडल्यार सो तो रोकडो सोंपतालो म्हूण हांवें किदें केलें बॉडी वॉशाचे शिफ्ट केलें पूण बॉडी वॉश यूज करता तेन्ना ताका लायक एडवरटीजमेंटाचे तशेंच ऑनलायन सुद्दां हांवें तेगे जायते आयकलेलें बरें बरें आसा म्हणून आनी रिविव्स बीन हांवें चॅक केल्ले बिफॉर बायींग सो सगल्या हांचे ते रिविव्स बी बरे आशिल्ले पूण म्हागे पर्सनल एक्सपिरियन्स आसा तो मातसो डिफरंट आशिल्लो कित्या हांवेंयें जेन्ना यूज केलो पियर्स बॉडी वॉश तेन्ना तेजो जेन्ना म्हाजी बॉडी तो लायलो तेन्ना तितलो तेजो असर फेस तितलो जालो ना आनी तशेंच परत परत आनी खूब कॉनटिटीन तो म्हाका लावपा पडलो आनी आनी जेन्ना तो वॉश केलो तेन्नाय बीन तो लायक अशें करून बेगीन तो वसना जालो लायक खूब उदक यूज करपा पडलें लायक आनी सगली चिपचीप एक फिलींग उरताली तें सगलें लायलें म्हणटरीर बीन आनी तितले म्हाका जाल्या तो लायक जालो ना किद्या हेज्या पयलीं हांवें दुसरे बॉडी वॉश बी यूज केल्ले आनी एज कंम्पेर टू थीस तेंचो एक्सपिरियंस चड बरो आशिल्लो आनी जे एस्पेक्टेशन हांवें दवरलेले पेर्स बॉडी वॉशा कडल्यान ते पळोवपा गेल्यार ते भशेन एक्स्पेक्टेशन रियलिटीन जालेंच ना सो म्हाका दिसता आनी तेजो इवन तेजो फ्रेगरेंस सुद्दां हांवें लायक बरो आसुनी अशें म्हणून एक्सपेक्ट केल्लो पूण तो तितलो लायक बरो रिफ्रेशींगसो नाशिल्लो आनी पेयर्स यूज करपा म्हागे कारण अशें म्हणल्यार तितू ग्लिसरीन आहा सो बॉडी नरिश आसतली अशें म्हूण हांयें चिंतून केल्लो पूण जेन्ना हांयें तें केलें तेन्ना पोवपा गेल्यार व्हडलें नोरीशमेंट कांय उरलें ना परत सगलें स्कीन ड्राय जाता तशी आशिल्ली सो म्हाका दिसता हो प्रोडक्ट आनी बरो जावपा शकता आनी म्हागे एक्सपेक्टेशन तरी ह्या प्रोडक्टान मीट केल ना